आं खामानि मावनाया जाहैबाय आङो गोदो बिमा बिफा जि दानाय मानाय आङो बिमा बिफाया इसाननिफ्राय एरायोब्ला बिमाया बिनि आगर एरखोन्दा एरनानै दोननायखौ आङो नायै नायै एरलाङोमोन आरो ओमफ्राय बे बिमाया बाथि गोनां जि दायो आरो गनसा बाथिगोनां बिदिनो बाथि मोनब्रै मोनबा बेखौ गनसाखौ सानै सानै थिखोनानै अबे मेगना अबे गनसायाव गोलैयो बेखौ थिखोनानै नायो जाहैबाय आङो गोदो जोंनि आइनि जि दानायखौ नायै नायै ओमफ्राय दा रोंलांबाय बिदिनो रज' दस बाथि एगार' बाथि पन्द्रसिम बाथि दायो ओमफ्राय आर'नाइ दायो आर'नाइ दाब्लाबो माबा नाङा आरो आंनो नेवखन नाङा आखाइजोंनो होयो आङो आखाइजोंनो होबाय आं मोखांथाम दाबाय आङो आखाइजों एरनानै आर'नाइखौबो

बिनिफ्राय बिनिफ्राय मा होनो बेदिनो जि दाबाय जि दायो मानसिफ्रा नायफैयो जि मोजां मोजां दायो आब'आ बोरै दायो बोरै सोलोङो बिदिनोसैहाय आगैमोन बिदिनो सोलोंबाय गोदोनिफ्रायनो सोलोंबोबाय आङो रोंलांबाय दा न'आव गाननो दायो आरो मानसिफोर लांफैब्ला फानहरो दा ओमफ्राय बिदिनो बुरजाफोर दानो हायोब्ला बाजारफ्रावबो फानहैयो आं बाजाराव फानहैयो बिदिनो खुन्दुं बायफिनबाय सोंफिनबाय बिदिनो बार'खान गामसाफोरखौबो बिसखान गाहाम सोंबाय पसिसखान गाहाम सोंबाय गामियावबा लांफैब्ला हरबाय गामियाव लांफैजोबाब्ला बिदिनो फानहैबाय आरो आं

बिदिनो बाजारफ्राव फानै फानै बिदिनो बायदिसिना खरसा खरसिबो मोनहैयो जाहैबाय आरो फानबाय थांबाय न'फ्राव बिदिनो संबाय खावबाय खस्थ' हाथाइ बाजार जानानैबो जि इरि फाननानै खस्थ' संनानै जाहैलायबाय